मैं जैसे गुजरात से आई हूँ गुजरात से जब आई हूँ तो हम लोग का टिकट नहीं हो रहा था टिकट नहीं हो रहा था तो हम लोग आना तो जरूरी था घर तो टिकट नहीं हो रहा था तो कैसे आए इसके लिए हम लोग वहाँ से इस्टेशन निकले इस्टेशन निकले ऑटो से तो उसमें भी पैसा बचा तो और उसके बाद वहाँ से जेनरल बोगी में बैठ के आए जेनरल बोगी में टिकट जैसे रिजर्वेशन का होता है साढ़े सात सौ आठ सौ रुपया होता है ऐसे हम लोग का जनरल बोगी में पाँच सौ का टिकट था इसमें भी बचत हो गया इसके बाद खाने पीने का तो ट्रेन का खाना हम लोग खाते नहीं है इसके वजह से जो पैसा लगता है ज़्यादा उसमें खाना भी अच्छा नहीं रहता पैसा भी बहुत लेता है इसलिए हम लोग घर से अपना खाना बनाकर के लाते हैं घर से ही पानी का बोतल ले लेते हैं उसमें ही पानी भर लेते हैं इस्टेशन पर से पानी भरते हैं ताकि पानी खरीदना ना पड़े उससे भी पैसा बचता है उसके बाद जब हम लोग वहाँ पे मुजफ्फरपुर में उतरे मुजफ्फरपुर में उतरे तो वहाँ से अब रात हो गई थी तो पर भी बस बस थी तो ऑटो ऑटो ज़्यादा पैसा ले रहा तो हम लोग वहाँ से बस से ही घर आए बस से ही घर अपने चौक पे आए तो चौक पर से ही थोड़ा मेरा घर दूर पड़ता है तब पर भी पैसा वहाँ से तो ऑटो वाला पैसा ही लेता है तो पैसा लेता है तो इसके वजह से हम लोग वहाँ से पैदल ही अपने घर आए इस इस सफर में हम लोग का बहुत पैसा बचा है